ریاستی نقل و حمل کا معیار یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بات اگر رہی کہ بھارت کے بھارت میں سفر سَستا کہ تو کچھ جگہیں اِس میں ایسی ہیں جہاں پر سفر کرنا سَستا ہے اور جہاں سفر سَستے میں ہو جاتا ہے اُن میں ویسے لکھنؤ بھی ایک شہر ایسا ہے جہاں پر سَستے میں سفر ہو جاتا ہے انسان اگر کہیں جانا چاہے تو سَستے میں جا سکتا ہے لیکن اِس کے علاوہ اور دیگر شہر کی بات کی جائے جیسے کہ کولکاتہ دلّی وغیرہ تو یہاں پر سفر کے اخراجات تھوڑے مہنگے ہیں اور یہاں پر سفر کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے عام لوگوں کے لیے عام انسان سوچتا ہے کہ جتنا کرایہ میں سواری میں دیتا ہوں اتنے میں تو اگر میں جمع کروں ایک سال میں تو اچھے سے بائیک لے سکتا ہوں اور اُس سے میری آدھی سے زادی کرایے کی بچت ہو جائے گی